हैल्लो हांजी नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ ठीक ऐ धीये अच्छा हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं अस दमैं जने मिलियै करी लैगे हां ठीक ऐ ठीक ऐ अपना रुजगार चली पौंदा हां ठीक ऐ रुजगार चली पौंदा अपना ठीक ऐ कोई गल्ल निं ऐ पैह्ले मिकी दुकान दिक्खी लैन देओ को किस स्हाबे दी दुकान ऐ केह् ऐ केह् नेईं ऐ अच्छा डंसाल ऐ दुकान अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही शैल खुह्ल्ला समान पेई जंदा हां ठीक ऐ ठीक ऐ अपना अपना रुजगार चली पौंदा ते म्हल्ला बी खरा उत्थै मतलब एरिया बी शैल ऐ उत्थै दुकान शैल चली पौनी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ दमै जने मिली जुलियै कम्म करने आं कोई चिंता निं ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ अच्छा जी ए चंगा चंगा